दिक्खो में रुट्टी बनाना सिक्खी ही कोई चेता बी नेईं ऐ कदूं सिक्खी ही मम्मी औदियां हियां मम्मी नै कुतै अग्गै पिच्छै चली जाना फिर नम्बर लग्गी जाना रूट्टी बनाना भैन भ्रां होंदे हे उ'नेंगी खलानी होंदी ही रुट्टी इन्नी असें गी जाच बी नेही पर चलो असें बी जनेही कनेही बनदी ही नेएई कनेई बनाइये उंहे गी खलाई औंङी कदें उनें मूंह् चाढ़ियै खाई लैनी भुक्ख लग्गी दी होऐ तां ठीक खाई लैनी नेई ंलग्गी गी होऐ तां उनें मूहं लग्गी पौना चाढ़न के इसी रुट्टी बनाने दी जाच नेईं ऐ एह्दे कोला सब्जी नेईं शैल बनी दी एह्दे च लून नेंई ऐ तेज करी दी इत्थै बसार तेज करी गेदी इत्थै मर्चां तेज करी गेदी साढ़े मूंह् पक्की जाने न नेईं खलोआ दी मम्मी घर औग ते अस चैन दी रुट्टी खाह्गे इसी जाच नी दस्सी दी उ'नें मम्मी सनाइयै नी जंदी इसी तूं एह् बनायां एह् नेई बनायां जि'यां होऐ इयां जंदी उठी मम्मी जेल्लै जदीं ते फ्ही द'ऊं द'ऊं त्रै त्रै दिन रिश्तेदारें दे गै लाई औंदी जाइये इसी इन्ना पता नेईं लगदा के कुड़ी कोला रुट्टी नेई बनदी ऐ भांडे नेई मंजोंदे न भांडे नेई मांजीं सकदी आह्ल्ली निक्की ऐ रुट्टी बी सिंपल सिपंल बनाई लैंदी ज्यादा सब्जियां नेईं बनाना औंदिंयां भैन भ्रा न जेह्ड़े निक्के ओह् आखदे के असें एह खाना असें ओह् खाना इन्नी मिकी जाच नेईं ही बनाने दी के इ'नेंगी मैग्गी गै बनाई देऔ ओह्बी मी इन्ना पता नेईं चलदा हा कि कि'यां बनानी ऐ हून राजमां कि''या तड़कने न ओह्बी इन्ना पता नेईं चलदा हा जेल्लै मम्मी ने आना ते इ'नें बस औंदे गै लेई पौना सनान मम्मी इ'न्नै असें गी रुट्टी नेईं दित्ती इक इक फुलका दित्ता असें गी भुक्ख लग्गी दी बड़ी जल्दी आह्नी रुट्टी बना ते मम्मी ने लेई पौना बोल्नन अच्छा तुसें रुट्टी नेईं दिदीं अ'ऊं तुसें गै त्रै त्रै टैमं पकाई ऐ खलानी हां तुस इक टैंम बी नेई खाई सके आपू बनाइयै फ्ही तुस आखदे ओ के जनानियां घरै दा कोई कम्म गै नेईं करदियां इक ध्याड़ी जनानी नेईं होऐ घर ते तुस ते तां रेही गे भुक्खे गै आपूं बी सिक्खना बनाना आपूं बी भांडे भूंडे मांजने रुट्टी बनानी चाह्' बनाई पी लेई दुद्ध गर्म करियै पी लेआ जरुरी थोह्ड़े ऐ मां गै घर होऐ ते उ'ऐ फुलके बनाई बनाई तुंदे अग्गै रखदी चलै जैल्ले बी मम्मी ने औना घर ते बच्चें शिकायतां करना शुरु होई जाना असें गी तरिके दी रुट्टी नेईं दिंदी फुलका जाल्ली जाल्ली दिंदी रेही जानियै सेक लुआई लुआई दिंदी रेही के ममी घरै गी आवै टब्बर भुक्खा र'वै दा पिच्छै खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली खाल्ली